ناسک ضلع میں روزگار کے اہم ذرائع زراعت صنعت اور خدمات ہیں زراعت میں کھیتوں کا کام اہم ہے جب کہ صنعت میں مختلف قسم کے کارخانےاور کاروباری ورک شاپ موجود ہیں خدمات کی شاخوں میں تعلیم صحت تجارت اور مقامی انتظامیں شامل ہیں عوام زراعت صنعت اور خدمات پہ مختلف مواقع کے ساتھ روزگار کی تلاش کرتی ہے لیکن عام طور پر نسلی تعلقات تعلیم مہارتوں کی تربیت اور موقعات کی درستگی کے اثرات پر منحصر ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح کے روزگار کو ترجیح دیتے ہیں ناسک ضلع میں عموماً سرکاری ملازمتوں کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ وہ مستقل معاش تعلیمی اور صحتی فوائد کے ساتھ آتی ہیں بعض مواقع پر نجی ملازمتوں کو بھی ترجیح دی جاتی ہے جو کہ زیادہ آمدنی فراہم کرتی ہے یا مزید مواقع فراہم کرتی ہے بے روزگاری کے حوالے سے کوئی مخصوص معلومات میرے پاس موجود نہیں ہے لیکن بے روزگاری کم کرنے کے لئے دولت مند سرمایہ کاری کاروباری توسیع مہارتوں کی تربیت اور مقامی ترقی کی موثر سیاستی اہم ہو سکتی ہے